अॼ जी शेयर बाज़ारि जेका पहिरियों असां अठ ॾह साल अॻ में हुई उन जे खां बि गांडी माना ज़ोरदारु वधी रही आहे जंहिं करे ॿियों सभु कुझु माण्हू कमकाज भुलिजी विया आहिनि ऐं सभु इनवेस्टमेंट जेको था कनि सभु शेयर बाज़ारि पर इहा जेका आहे शेयर बाज़ारि दोखेबाज़ु आहे जो जंहिं अॻ अॻ में करोड़े माण्हुनि जा पैसा पाणी में बुॾी विया ऐं सभु रोअणु लॻा जेके बंगला हुआ सभु विकिणी दुकानू सभु विकिणी ऐं हींअर पाए माल थी विया आहिनि वरी करे ऊचा न आया आहिनि इन जे करे इए ई सभिनी खे वेनिती आहे त हेतिरो पैसो हिन में न रोकियो ऐं हिन ते वीचारु कयो ऐं शेयर बाज़ारि खां अगिते हेॾो ज़ोर न थींदो

जेको हींअर वापार खे जे तरीक़ो आहे डिजीटल जेको आहे सो अहिड़ो त फास्ट आहे जो तव्हां करे अहिड़ो सोचो कोन हूंदो त हिकु सेकिंड ॻाल्हायो था त उन हिकु सेकिंड में एतिरो कम थी थो वञे जो कॾहिं बि तव्हां सुपिने में हीअं न हूंदो त इहा थींदो ऐं इहो जेको जोखम जेको आहे जो तव्हां वीचार करे पोइ अगिते बाज़ारि में वधो या ई तव्हांखे भुलिजी सम्झी इहा आहे तव्हां एतिरो बाज़ारि में न रोकजो विचार कजो इए ई वधंदी पर किथे बि ख़बर कोन पोंदी डिजीटल नेट्स में भारत में वापार जेको आहे तमामु वधीक आहे हेॾी वधी वई आहे जो पंहिंजो सुपिने में बि ख़बर कोन थी पए सो इन में अञा रिस्क आहे